دیکھیے اخبار کوئی سا بھی ہو شہر کا ہو یا وہ دیہات کا ہو اس میں کسی نہ کسی طرح سے جو حقائق لوگوں کے سامنے یا قارئین کے سامنے جو اخبار کے قارئین ہوتے ہیں ان کے سامنے جو آنی چاہیے تھی وہ نہیں آ پاتی ہے بہت ساری چیزیں ہیں اس زمرے میں بہت ساری چیزیں ہیں جیسے کہ کہیں پہ دیہی علاقوں میں اگر کوئی مڈر ہوتا ہے کوئی مطلب کہ بہت بڑا کیس ہو جاتا ہے کوئی سنسنی خیز واقعہ بھی اگر ہو جاتا ہے تو وہاں یہ چیز مطلب کہ خبروں تک مطلب کہ چوں کہ اس کی رپورٹ نہیں ہو پاتی ہے کوئی رپورٹ کرتا نہیں ہے اور نیوز میڈیا کے جو صحافی ہے جو جو مطلب کہ شہری شہر میں جو لوگ رہتے ہیں اخبار والے گاؤں میں بھی رہتے ہیں تو وہ انہیں چیزوں کو زیادہ کوریج کرتے ہیں گاؤں میں اکثر دیکھا گیا ہے یہ چیز میں دیہات کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو چیز ان کیس آتی ہے یا رپورٹ میں آتی ہے یا تھانے میں کسی نہ کسی طرح سے درج ہوتی ہے تو ان چیزوں کو وہ پھر اٹھانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں ورنہ چوں کہ صحافت تو جو کام ہے اخباروں کا خبروں کا جو اخبار کا جو کام ہے تو اس میں وہ چیز نہیں دکھا پایا دکھایا نہیں جاتا ہے ان چیزوں کو بہت ساری خبروں کو چھپا دیا جاتا ہے بہت ساری خبروں کو مطلب کہ اس طرح سے ایک طرح سے ہم کہہ لیتے ہیں کہ اس کو بہا دیا جاتا ہے بالکل کیونکہ اس خبر پہ میڈیا کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے میڈیا آج جیسے کہ ہم حالت دیکھ رہے ہیں تو اخبار شہری اخبار کی میڈیا کی حالت جو ہے بہت خستہ ہے جنہوں نے مطلب کہ رپورٹ انہیں کر دیا تو وہ اس اس کو خبر بنا دیتے ہیں اور ورنہ مطلب کہ کوئی اگر ہاں کوئی بہت زیادہ سنسنی خیز مطلب کہ واقعہ جب پیش آتا ہے کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آ جاتا ہے تو اس کو مطلب کہ ریکارڈ کرنے کے لیے تو وہاں پھر مجبور ہو جاتے ہیں تو ان کو سنسنی چاہیے ہر حالت میں ورنہ چھوٹی موٹی اگر خبر ہوگی جیسے کہ کسی ایک غریب کا مڈر ہو جاتا ہے اس کا قتل ہو جاتا ہے تو یہ لوگ اس کو خبر بنا کر نہیں چھاپتے کبھی کہ قتل کیوں ہوا اس کی چانچ ہونی چاہیے تو شہر کی جو میڈیا ہے شہر کی شہر کے جو اخبار ہے وہ دیہی علاقوں کے اکثر مسائل کو نہیں اٹھا پاتی ہے جس طرح کی سڑکیں وہاں پہ کچی ہیں سڑکوں میں گڈھے پڑ گئے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو پورا کیچڑ کیچڑ ہو جاتا ہے تو دیہی علاقوں کی جو سڑکیں ہوتی ہے وہ بہت خستہ حالی میں ہوتی ہے آپ سڑکوں پر جب بارش میں چلیں گے تو آپ کو چلنے میں شاید شاید ہی مطلب کہ آپ کے چلنے میں کامیاب ہو سکے تو وہاں پر شہر شہر کے مقابلے میں دیہی علاقوں کی جو سڑکیں ہوتی ہیں وہ بھی بہت زیادہ خستہ حالی کی شکار ہوتی ہے تو آپ وہاں بھی مطلب کہ نہیں مطلب کہ یہ کر سکتے ہیں کہ اکسپکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ مطلب کہ اور اس ان خبروں کو مطلب کہ وہ اپنے اخبار میں جگہ دے ان خبروں کو وہ اپنے اخبار میں چھاپے اور مطلب کہ ایک ایک بنیادی مدے کو اور ایک بنیادی مسئلے کو وہ بالکل پوری طرح سے اٹھائے اور سرکار تک اپنی بات پہنچائے یہ شہر کے اخبار میں کام کرنے والے جو صحافی ہیں یہ ان کی سستی ہے یا ان کے مالکان کی سستی ہے کہ وہ وہاں تک ان کو بھیجتے نہیں ہیں یعنی کہ بہت سارے مطلب کہ آپ اس طرح سے دیکھیں گے تو بہت اس زمرے میں بہت سارے مسائل اور بہت ساری پریشانیاں جو دیہی علاقے کے لوگ جھیل رہے ہیں اور جو وہ اپنے اوپر برداشت کر رہے ہیں وہ جوجھے ہوئے ہیں پالیٹکس سے ہو سیاست سے ہو زندگی سے ہو یا پھر کسی بھی صورت سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ان کی مطلب کہ سڑک کے مقابلے میں دیہی علاقے میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اور جب تک وہ احتجاج پہ ںہیں نکلتے ہیں احتجاج کب کیا جاتا ہے جب آپ کسی مسئلے کو بہت زیادہ جب سنگین ہو جاتے ہیں جس طرح جس طرح سے ایک بلی بہت زیادہ مجبور ہو جاتی ہے تب وہ کتے پہ حملہ کرتی ہے تو یہی حال مطلب کہ دیہی علاقے میں بسنے والے لوگوں کا بھی ہے کہ اگر وہ بہت زیادہ جب وہ بہت زیادہ مجبور ہو جاتے ہیں تب پھر وہ سڑک پر نکلتے ہیں اور جب سڑک پر نکلتے ہیں چوں کہ چکا جام ہوتا ہے اور پھر گاڑیاں روک دی جاتی ہیں اور احتجاج مطلب کہ ٹرین وغیرہ بند کر دیے جاتے ہیں تو اس اعتبار سے تب وہ پھر خبر میں آتی ہے ورنہ وہ چھوٹی موٹی جو خبر اگر آپ دیکھیں گے کہ تو وہی چھوٹی موٹی خبر جو ہے ایک بہت بڑی خبر ہے آپ صحافت کا کام یہ تھا کہ بھائی وہ جو ہے چوں کہ صحافت کو کہا جاتا ہے کہ وہ جمہوریت کا چوتھا ستون ہے تو اس اعتبار سے اگر وہ جمہوریت کو بچانے کی کوشش کرتی تو وہ دیہی علاقے میں مطلب کہ اپنے لوگوں کو بھیجتی یہ اخبار والے یہ میڈیا اپنے مطلب کہ لوگوں کو بھیجتی اور وہاں سے مطلب کہ ہر چھوٹی بڑی خبر جس پہ مطلب کہ ہو سکتا تھا کچھ فائدہ مل سکے جمہوریت کو باقی رکھا جا سکے جمہوریت کو مطلب کہ زندہ رکھا جا زندہ رکھی جا سکے تو اس کے لیے انہیں کوشش کرنی چاہیے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ان سب چیزوں کو جو چھپایا جاتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ مجھے نظر نہیں آتا ٹھیک ہے بلکہ سرکار کا فائدہ ہوتا ہے اور جمہوریت کو خطرے میں ڈالا جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میڈیا صحافی کو وہاں تک دیہی علاقوں تک پہنچنا چاہیے وہاں سے مطلب کہ ہر چھوٹی موٹی جو خبریں ہوتی ہے ان کو لینی چاہیے